गांवगिऱ्या वाठारान जे कटिणायो येता त्यो जायत्यो आसता जशें की इंटनेटाची कटिण तर गांवगिऱ्या वाठारान सारकें इंटनेट मेळना केन्ना केन्ना आख्खो दीस सुद्दा इंटनेट आसना तर दुसरी जावन आसा सारकी इन्फ्रास्ट्रक्चर ना तर जें कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर ना ताका लागून तांकां रावपाची आनी तांच्यो वस्तू दवरपाक त्रास जातात कित्याक जर पावस आयलो जाल्यार ते सगले वस्तू पिड्ड्यार जातली तर तिसरो आसा स्कील गॅप्स तर तांकां भुरगीं जीं आसा तांकां शारांत वचूंक पडटा कित्याक गांवगिऱ्या जाग्यार थंय चड वेवस्था आसना तर तांकां शारांत वचचें पडटा आनी जर तांची बस चुकली जाल्यार त्या दिसा तांकां कॉलेजी वचपाक वेळ जाता ना वचपाक मेळना तर तांकां सारकी प्रयत्न करपाक सुद्दा आनी शिकपाक सुद्दां मेळना मागीर जावन आसा पयश्यााची वेवस्था कित्याक टॅक्नोलॉजीचे शिकतले जाल्यार खूब पयशे जाय पडटा मागीर ताका कांय जाणां कडेन पयशे जायना हाडपाक इतले तर ताका लागून तांकां फाटीं सरचें पडटा मागीर आवय बापाय कडल्यान तांकां सपोट जो आसता तो मेळना आनी तांकां जें सपन तांचें आसता तें सोडून दिवचें पडटा